आथिखालनि थासारियाव जोङो सुबुंफोरनो जोङो इउटुबनि गेजेरजों मेडियानि गेजेरजों जोङो माखासे एडभारटाइजमेन्ट फोरखौ जोङो फोसावनो हायो मिथिहोनो हायो मानो होनोब्ला दानि समावहाय बे इउटुबफोरनि गेजेरजोंनो मेडियाफोरनि गेजेरजोंनो गोबां माखासे एडभारटाइसमेन्टफ्रा मिथिजायो आरो खोनायो आरो बेनि गेजेरजोंसो मिथिनानै माखासे मानसिफ्राबो मिथिहोयो दा बेनिखायनो जोङो जोंनि माखासे खामानि मावनांगौ एबा माखासे एडभारटाइसमेन्ट फोरखौहाय जोङो ससियेल मेडियानि गेजेरजों जोङो फोरमायनो हायो बेनि गेजेरजोंनो गोबां गुबुन गुबुन जायगा दाब दाब जायगाफ्रावबो मिथिहैनो हायो बिसोरनि गेजेरजोंनो माखासे मावनो गोनां खामानिफ्राबो मावजागोन आरो सोरबाया माबाफोर जादोंब्ला बेफोरनि गेजेरजों मिथिनो हायो आरो जोंनि माखासे खामानि एडभारटाइसमेन्ट फोरखौबो बेफोरनि गेजेरजोंनो मिथिनो हायो बेनिखायनो जोङो बे इउटुबारफोरनि गेजेरजों ससियेल मेडिया आवहाय मेडियाफोरनि गेजेरजों गासैबो एडभारटाइसमेन्ट फोरखौनो जोङो फोसावनो हायो